आमच्या गांवांत एम्ब्युलन्स जोडणी आसा पूण ती वेळेर केन्नाच मेळना अचानक रातचो कोण तरी बरो ना जालो जाल्यार रातची आमकां एम्ब्युलन्स मेळना त्या टायमार मागीर आमकां प्रायवेट गाडयो घेवन पयस पणजी पर्यंत वयचे पडटा अश्या टायमार पेशंटाकूय त्रास जाता तेच्या घरच्यांकूय त्रास जाता आनी सगळ्यांक मानसीक त्रास जाता